शादी विवाहों के मौके पे दूल्हे को बहुत सारे तोफे दिए जाते हैं जेवर गाड़ी घोड़े विभिन्न प्रकार की अलमारी वुडन समान बहुत सारे तोफ़े दिए जाते हैं जिन्हें हम दहेज भी कह सकते हैं क्योंकि यह असल में तो डिमांड ही की जाती है कि हमें गाड़ी चाहिए हमें बाइक चाहिए हमें फ्लैट चाहिए हमें पैसे चाहिए इतनी रकम होनी चाहिए इतने गहने होने चाहिए अगर सही मैंने में देखा जाए तो अगर पिता चाहे तो अपनी बेटी को दो जोड़ों में ही विदा कर सकता है इसके अतिरिक्त वो चाहे तो कुछ भी दे सकता है परंतु जो दहेज हम मांगते हैं वो गिफ्ट के तौर पे आजकल मांगा जाता है की आप तो जो दे रहे हैं अपनी लड़की को दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे तोहफे के तौर पे या इसके अतिरिक्त अगर हम बता करें तो ऐसा देखा जाता है कि लड़के को बाहर पढ़ने जाना है या उसका अपना बिजनेस इस्टार्ट करना है तो उसकी मदद कर दीजिए इस ऐसे में दहेज कि डिमांड आजकल कि जा रही है वर्तमान समय में दहेज के दौर में सबसे प्रसिद्ध हमारी जो गाड़ियां हैं या बिजनेस में इनवेस्टमेंट है या बिजनेस डीलिंग के लिए शादियाँ की जा रही हैं उनको हम दहेज के तौर पे मान सकते हैं